میں جس چیز کے بارے میں اپنا پازیٹو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں وہ ہے قلم قلم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ انسان پستی سے بلندی پر پہنچ جاتا ہے قلم کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے قلم کے سامنے بڑے بڑے سپر پاور فیل ہو جاتے ہیں قلم جس نے چلانا سیکھ لیا وہ دنیا کے ہر میدان میں آگے ہے اسی طرح قلم سے یہ فرق نہں پڑتا کہ قلم کتنے زیادہ روپے کے ہے بلکہ قلم سے لکھا جانے والا جو الفاظ اور جملے ہوتے ہیں وہ زیادہ معنے ہوتے ہیں